जों जेब्ला ना हमनो थाङो अब्ला बयबो आखाइ गोजा थाङा नाथाय आखाइयाव माबा मोनसे मुवा लानानै ना हमनो नायगिरनाय जायगायाव थाङो ना हमनायाव गोबां मुवाफोर बाहायनो नांगौ जायो जाय मुवाफोरखौ बाहायोब्लासो नाखौ हमनो हायो आरो सारनो हायो ना हमनायाव बाहायग्रा मुवाफोरा जाबाय जेखाय खबाय खदाल सेन ख'खा जे बेफोर मुवाफोरखौ लायोब्ला ना हमनो सारनो गोब्राब जाया जेखायजों नाखौ गुरो आरो सारोब्ला जेखायाव सारस'नो आरो खबायआ जाबाय ना लाथुमग्रा मुवा बे जेखाय आरो खाबायखौ औवाजों हेबनानै बानायो आरो ना हमनायाव सारनायाव जेखाय खबायआ मुंदांखासिन मुवा सेन आरो ख'खाफोरखौ बांसिन दुब्लिफोराव दल'रै आलिफोराव सानानै दोनो आरो नाया हाबोब्ला ओंखारनो हायिलाय सेन आरो ख'खानि सिगाङावनो थानानै आरो बे सेन आरो ख'खाखौ औवानि हेबो सेन आरो ख'खाजों ना हमोब्ला बे ना हमनायाव बोलो गारनाङा खदालखौ ना सारनायाव आलि खोथेनो थाखाय बांसिन बाहायो आरो गुबुन न'नि खामानिफोरावबो बाहायनाय जायो